जी हाँ मैंने स्वचालित अनुवाद और गूगल मैप दोनों का ही इस्तेमाल किया है क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा होता है जैसे हमें कोई ल भाषा होती है जैसे की इंग्लिस या कोई भी संस्कृत उर्दू कोई भी भाषा होती है तो हमें उसे समझने में समस्या आती है तो उसके लिए यह अपना स्वचालित अनुवाद बहुत ही अच्छा वह होता है जिससे हम अपनी भाषा में ही दूसरी भाषा लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीक़े से हम अपने भाषा को दूसरी भाषा में लिख कर सामने वाले व्य जो व्यक्ति होता है उसको हम उसी के शब्दों में समझा सकते हैं और हाँ मैंने गूगल मैप्स का भी बहुत इस्तेमाल किया है यह तो मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा काम आने वाला एप है क्योंकि मेरे को जा मेच घर से ज़्यादा बाहर निकलता नहीं हूँ तो इसके लिए मुझे कहीं भी थोड़ा भी दूर जाना होता दस पन्द्र किलोमीटर बीस किलोमीटर तो भी मैं गूगल मैप्स का ही इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि यह मुझे बिल्कुल जो लोकैशन होती है यहाँ मेरे को पहुंचना होता है वहाँ बिल्कुल सही रास्ते से वहाँ तक पहुंचा देता है और इसी यह हमेशा ही से हमेशा से जब से यह आया है मेरी ज़िंदगी में हमेशा से यह कारगर रहा है और मैं भी और पहले जब मैं ज कहीं पर जाता था तो रास्ते में सभी से पूछना पड़ता था यह कहाँ है यह कहाँ है और किसी को पता होता है और किसी को पता नहीं होता था इस वजह से हमें भटकना पड़ता था लेकिन जब से मुझे पता चला है गूगल मैप्स के बारे में जब से मैंने इसका उपयोग करना शुरू किया है जब से मैं कहीं भी भटका नहीं हूँ और इसी का उपयोग करता हूँ मैं और इसी की उपयोग से ही मैं हर जगह बिना किसी परेशानी के पहुँच जाता हूँ और मेरे जीवन से बहुत ही अच्छे जो एप्स मानता हूँ उनमें से बहुत ही अच्छा एप्स गूगल गूगल मैप्स रहा है क्योंकि इसी के माध्यम से मैं कहीं भी बिना किसी दिक़्क़त बिना किसी परेशानी के एक ही बार में पहुंच जाता हूँ और जैसेकि मैं अपनी शिश्टर को दो दिल्ली छोड़ने गया था तो वहाँ मैं पहली बार जा रहा था लेकिन गूगल मैप्स के माध्यम से मुझे हर एक गली का पता था कि यह गली कहाँ जाएगी और मेरे को अपनी सिश्टर के लिए जो जहाँ मतलब जाना था जो पी जी का एड्रैस था उसे मुझे ढूँढने में एक भी परसेंट समस्या नहीं आई और एक ही बार पर मैं बिल्कुल फिक्स एड्रैस पर पहुंच गया गु गूगल मैप्स मेरे ज़िंदगी में मेरे जीवन में मेरे फोन में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला एप है और इसके लिए थैंक्स धन्यवाद बोलना चाहूँगा